मुंहिंजी आरज़ू ऐं मुरादु आहे त मां हिकिड़ी वॾी कंपनी खोलिया ऐं मां हिकिड़ो वॾो बिज़निस मैन थिया इहे पैसा कमाइण खां पोए मुंहिंजी आरज़ू रहंदी त मां हिकिड़ो हॉस्पिटल खोलिया ग़रीबनि जे लाइ ऐं अंधनि जे लाइ छाकाणि त अॼ जे ज़माने में ग़रीबनि जे लाइ ऐं अंधनि जे लाइ हॉस्पिटल न आहे त मुंहिंजी आरज़ू इहा ई हूंदी त मां ग़रीबनि जे लाइ ऐं अंधनि लाइ हॉस्पिटल खोलिया छाकाणि त हुननि जी दुआ खणी करे मां अॻियां वधंदुसि